मध्य प्रदेश के धार ज़िले में महत्वपूर्ण पारम्परिक व्यंजन दाल बाटी है यहाँ पर दाल बाटी को सबसे पसंदीदा व्यंजनों में रखा जाता है इस व्यंजन में तुअर और मूंग दाल और गेहूँ के आटे ओ को गोल कर बाटी बनाई जाती है दाल बाटी मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में बी लोकप्रिय है दाल बनाने के लिए तुअर दाल अथवा मूंग की दाल का उपयोग किया जाता है दाल को कुछ घंटे के लिए पानी में भिगोने के बाद इस को पकाया जाता है तथा दाल के साथ अलग अलग प्रकार की चटनी इसे हरी मिर्च की चटनी लहसुन की चटनी केरी की चटनी आदि बनाई जाती है तथा मीठे में चूरमा बनाया जाता है और यहाँ का पारम्परिक व्यंजन गुलाब जामुन और जलेबी भी है